دیہات کے علاقے میں بہت سی پریشانیاں ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہے جیسے یہاں بہت سے کام نہیں ہو پاتے ہیں ٹیکنالوجی کی بہت سے کام نہیں ہو پاتے ہیں جیسے یہاں نیٹورک پرابلم ہے وہ نیٹورک نہیں آ پاتا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پاتا ہے انسان بہت ہی پریشان ہوتا ہے نیٹورک کے پرابلم سے اور اس سے بینک بھی کم چلتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بینک ہوتے ہیں جس سے پریشانیاں بہت سی ہوتی ہیں گاؤں میں اور گاؤں میں بہت سی جگہیں کھرابیں ہوتی ہیں روڈ خراب ہوتے ہیں جس سے آدمی بہت سی پریشانی سے گزرتے ہیں اور یہاں بہت سی یہاں نہ ہوٹل ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے انسان بہت چیزوں سے پریشانی سے گزرتا ہے انسان نہ یہاں بسیں چلتی ہے یہاں روڈ صحیح نہیں ہے وغیرہ بس وغیرہ چلنے لگتی تو انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی یہاں نہ بس چلتی ہیں نہ اور بھی بہت سارے چیز جیسے نہ گاڑی اچھی ہے یہاں پہ نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ کوئی چیز یہاں پہ بہت اچھی ہے جیسے کوئی اچھی چیز نہیں ملتی ہے یہاں جیسے بہت سی آدمی اس سے پریشان ہوتے ہیں بہت اچھی چیز نہیں مل پاتی ہے یہاں پہ اور بہت بہت اچھی چیس یہاں نہیں مل پاتی ہے جس سے آدمی بہت پریشان ہوتے ہیں جیسے چائے وغیرہ اچھی نہیں ملتی ہے یہاں پہ گاؤں میں اور وہ بہت آدمی اس سے اسی کو پی لیتے ہیں اس سے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں بہت خرابی ہوتی ہیں چائے وغیرہ اچھی چیزیں نہیں ملتی ہیں اور یہاں پہ اچھے اچھے کام رک جاتے ہیں ٹیکنالوجی کے وجہ سے جیسے نیٹورک پرابلم وغیرہ سے بہت اچھے اچھے کام یہاں پہ رک جاتے ہیں